جی ہاں گاؤں میں کیڑوں کے کاٹنے پر گھریلو علاج کے طور پر ہلدی کا لیپ شہد تلسی کے پتے پیاز کا رس یا برف کا استعمال عام ہے جو سوجن اور درد کو کم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں